ہلو جی میری بات ندیم ڈرائیور سے ہو رہی ہے سر آپ کہاں پر پہنچے ہیں میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ بتا رہے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ پہنچ چکا ہوں اور آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگانا چاہیے تھا نا آپ اتنا ٹائم لگائیں گے تو میں اپنے مکام پہ کیسے پہنچ پاؤں گا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ مطلب وہ ہنومان مندر والی گلی میں آپ کھڑے ہوئے ہیں جبکہ میں وہاں پر کافی دیر سے کھڑا ہوا ہوں میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو نہیں آنا ہے تو آپ بتا دیجیے کہ میں نہیں آ پاؤں گا میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کیا مجھے دکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کا گاڑی نمبر بتا دیجیے مجھے کیا گاڑی نمبر ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بھی ایکزیٹ لوکیشن بھیج رہا ہوں آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ یہاں پر آ جائیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی شکریہ